नमस्ते सर

जी मिल जाएगा सर जी सर दिल्ली मोबाइल प्वाइंट है राजीव प्लाजा में

जी सर वीवो वीवो का आया अभी एक लेटेस्ट अभी आया है सर फाइव जी जी सर सैमसंग के हैं और माइक्रोमैक्स के हैं नोकिया है आईफ़ोन है जी सर पर अभी सब से बेटर फ़ोन चल रहे हैं वीवो के जी सर जी सर वीवो का वी ट्वेंटी सेवेन है फाइव जी अच्छा अभी लेटेस्ट आया है सर उसमें फ्यूचर सर सारे हैं अभी न्यू सारे फीचर मिलेंगे उसमें और ऑल फ्यूचर इस्मार्टफ़ाेन है इस्मार्टफ़ोन है सर वो जी सर इसमें सिंगल सिम है ओर कलर मिल जाएंगे आपको ब्लैक ग्रीन ब्ल्यू ब्लैक मैजिक ब्ल्यू और फाइव जी फ़ोन है सर और इस्क्रीन है इस्क्रीन साइज है उसकी सिक्स प्वाइंट एट इंच की और एक सौ अट्ठाईस दो सौ छप्पन जी बी में दोनों में मिल जाएगा आपको और आठ जी बी रैम है आठ प्लस चार जी बी रैम है हाँ बारह जी बी हो जाता है सर प्राइस सर उसकी छब्बीस हज़ार छः सौ उनहत्तर रुपये है अभी फिलहाल करंट छब्बीस हज़ार छः सौ उनेहत्तर रुपये जी सर डिस्काउंट सर अभी कुछ भी नहीं है अभी लेटेश्ट आया है ना सर इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है कुछ भी ओफर नहीं है सर अभी इस पर दो महीने तक कोई ओफर नहीं आएगा सर इस फ़ोन पर जो लेटेस्ट आते हैं ना उन पर दो तीन महीनों तक कोई ओफर नहीं आता सर इन पर जी सर सर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो चाहे आप सोप पर आ कर विजिट कर सकते हो या होम डिलेवरी भी करवा सकते हो कोई चार्ज नहीं है सर फ्री होम डिलेवरी है सर ठीक है सर ठीक है सर जी सर मोश्ट वेलकम आइए क्या सर नो सिम है सर इसमें अभी सर ये मोर्निंग में नौ बजे खुलती है और रात के नौ बजे तक खुलती है सर बारह घंटा

जी सर जी सर वेलकम वेलकम सर